हैल्लो हैल्लो जी नेईं साक्षी होर साक्षी होर बोला दे में टिकरी दा बोला ना ओह् मिगी में ठेकेदार बोला नी मिगी मेरे कोल चार बंदे हैन ते मिगी रेता चाहिदा इक दो ट्रॉलियां हां जी ते हां आहो आहो हां कोई निं अगर कुसै नै गल्ल होग ते मेरी गल्ल कराओ ठीक ऐ मेरा नांऽ लेई लैएओ ते नंबर देई ओड़ो उ'नें गी चलो ठीक ऐ